हमरा इलाकामे तऽ आदिवासी नहि छथि आदिवासी क्षेत्र ई छै इहो नहि दक्षिण बिहार दिस आदिवासी क्षेत्र अछि ओहिसँ हमसब तऽ बहुत हटिके छी लेकिन मोटा मोटी तौर पर ई हम कहि सकैत छी जे आदिवासी क्षेत्र पहिले बहुत अहाँके मने कहल जाए जे ओ विकास पथमे बहुत पाछू छल लेकिन आब जे जहिया सँ ई अहाँके डिजिटल दुनिया अयलै हन ताहिमे ओ हुनको लोकनिके बहुत अमुलचूल परिवर्तन भेलै हन आओर बहुत परिवर्तन होयबाक आवश्यक छै सङ्ग सङ्ग शिक्षा दीक्षामे सेहो जे ओ सभ शिक्षासभ साफ परै रहै छलथि से ओहो सब शिक्षामे आब बढ़ि चढ़ि कऽ भाग लऽ रहल छथि ई सरकारक जे परिवर्तन छै प्रयास छै तै प्रयाससँ ओहो सब आगू बैढ़ रहल छथि आब बढ़बे करता किया तऽ आब ओ अखुनका समयमे सब समग्र भेल चल जा रहल छै तऽ ओ समग्रताके प्रभाव हुनको सभ पर तऽ पड़बे करतनि तैॅं लऽ कऽ हम देखै छी जे परिवर्तन जोहो जोहो इलाका पछुआएल छलै सेहो आब धीरे धीरे समानताके रूप पकड़ने चल जा रहल अछि अभी करै